جی ہاں میں نے پی ٹی اوشا کے بارے میں جانا ہے یہ بہت ہی مشہور کھلاڑی ہے اور یہ ایک میڈل جیتنے والی لیڈیز ہے جو ہندوستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا ہے پی ٹی اوشا ایک شاندار کھلاڑی ہے اور اس سے کچھ سیکھنے کا وجہ ہر لڑکیوں میں ہونا چاہیے کیونکہ پی ٹی اوشا ایک اچھی جانا مانا لیڈیز جو جنہوں نے میڈل جیتا ہے اور اور ہمیں بھی ان سے کچھ سیکھنا چاہیے کیونکہ وہ ہندوستان کے لیے گولڈ میڈل لے کر آئی اور ہمیں اچھی طریقے سے ان کی رننگ پر دھیان دینا چاہیے ان کی وہ رننگ میں ہی گولڈ میڈل لے کے آئی ہے اور اس سے ہر لڑکیوں کو سمجھنا چاہیے کہ پی ٹی اوشا کی جیسے بننے کے لیے انہیں سوچنا چاہیے کہ کیسے کرنا چاہیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے رننگ کے لیے اور رننگ میں اچھی طریقے سے انہوں نے دوڑا ہے اور وہ گولڈ میڈل بھی لے کے آئی ہے پی ٹی اوشا ایک پی ٹی اوشا ایک لیڈیز ہیں جو ہمت کر کے آگے بڑھ کر گریبی سے تت کر وہ آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے بہت ہی سارا کوشش کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے پی ٹی اوشا ایک شاندار کھلاڑی ہے جو ایک رننگ میں دوڑی ہے اور اچھی طریقے سے اپنے رننگ کو کامیاب کیا ہے اور اسی طریقے سے ہمیں ہر لڑکیوں کو ہر لڑکیوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے پی ٹی اوشا کے بارے میں بھی جاننا چاہیے پی ٹی اوشا ایک شاندار کھلاڑی ہے